तुज्या रायडाचे पयशे जे आसात दोनशीं रुपया जाल्या सांगलां तशें हावें एक दिसाचे दोनशीं रुपया म्हणटकच मातशें हांव जो आसां तो गुगल पे बी तेशकून काय यूज करना आं तूज कडेन कॅश आसा बर जालें पूण तें मोडीचें आसल्यार बर जातलें दोनशीं रुपया मोडीचें आसल्यार शंबर शंबर चे नोटी जर आसल्यार बरें जातलें म्हाज कडेन मोड ना आतांच कोण घेवून गेलो एकलो